جب بھی میں کھانا پکانے کے لیے جاتا ہوں تو اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں پکانے کیا جا رہا ہوں اگر سبزی پکانے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سبزیاں ہیں کہ نہیں پھر وہ تیار کٹی ہوئی ہیں کہ نہیں اس کے بعد سبزیوں کے لیے جو ضروری مصالحے ہیں وہ تیار کرتا ہوں اور تیل ہے ان چیزوں کو تیار کرتا ہوں اور اگر اسی طرح سے اگر گوشت پکانا ہو یا میٹ پکانا ہو تو اس کے لیے جو مصالحے ہیں یا جو گوشت ہیں یا میٹ ہیں ان کا انتظام کر کے ان کو تیار کر واتا ہوں ان کو کٹواتا ہوں اور ان کے لیے جو ضرور ضروری مصالحے ہیں جیسے کہ میٹ مصالحہ وغیرہ ہے جو اہم ہے ان کو میں تیار کر واتا ہوں اور ادرک اور لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ بنواتا ہوں کیوں کہ یہ اہم مصالحے ہیں اس کے بعد پھر تیل ہے گھی ہے ان چیزوں کا ان کو تیار کرواکے میں پھر کھانا پکانا شروع کرتا ہوں